हमरा सबके यहाँ आम लीची बहुत अच्छा तरहसँ मतलब हुनकर बगीचा लगै छै जैसे आम उम रोपैलक चाहे लीची रोपैलक तऽ ओकर फल जैसे बिकैलक आओर फल खैलक भी आदमी ओकर लकड़ीसँ पतला पतला लकड़ीसँ जलावनके काम अयलक जे मोटा लकड़ी हय आम हय लीची हय चाहे अथी जिलेबिये हय तऽ एकर सबके अथी जैसे अथीमे फनीचर ई सब बनाबैमे भी काम अयलक अच्छा तरहसँ आमके आम भी बिका गेलक आओर लकड़ीके जलावनके जलावन भी हो गेलक आओर फर्नीचर के फर्नीचरके काममे भी उ लकड़ीसँ आ गेलक बहुत अच्छा तरहसँ जैसे कटहले हय तऽ वो भी सब्जीमे भी बिका सब्जीके अथीमे भी बिका गेलक भावमे आओर पकल भी बिकेलक ओकर अथी जो होइ छै तख्ता सब होयलक शिलासँ ओकर तख्ता बना करके जैसे चौखटे हय केबारिये हय ई सब सबकुछो बनाइ लै गेलक बहुत अच्छासँ